हेलो हम बाहर से आए हुए हैं तो तो इस जिले में जो है ना हमको मंदिर घूमना है कौन कौन सा अच्छा मंदिर है अच्छा अच्छा सिंहे सिंहेश्वर मंदिर किधर पड़ता है ये मधेपुरा से किधर कै मधेपुरा से कै किलोमीटर हो जाएगा दस किलो चार किलो चार पाँच किलोमीटर अच्छा तो सिंहेश्वर मंदिर के वो बाबा का दरबार हमेशा खुला रहता है की बंद रहता है अच्छा तो वहाँ नहाने वहाने का व्यवस्था है अच्छा हाँ हाँ हाँ अच्छा तो वहाँ पर अच्छा तो वहाँ पर पु पुजारी पुजारी लोग भी अंदर में रहते होंगे अच्छा तो बाहर में वो पार्किंग ओर्किंग का व्यवस्था है गाड़ी रखने के लिए आप पहले गए हैं वहाँ अच्छा तो मोटरसाइकिल पार्किंग के कै रुपैया ले लेते हैं वहाँ पर पचास रुपैया अच्छा सुने थे वहाँ मेला भी बहुत अच्छा लगता है एक महीना मेला रहता है हाँ अच्छा हाँ सुनने में आया था बहुत बड़ा मेला लगता है बहुत दूर दूर से लोग सब आते हैं वहाँ देखने के लिए हाँ हाँ तो अबकी बार ऐसे पूजा कर लेते हैं फिर सावन में आएँगे बाबा के दरबार में पूजा करने के लिए मेला भी देखेंगे हाँ तो आपको बताने के लिए आप जो हमको बताएँ ये सब वो बहुत बढ़ियाँ बात है आप हमको बता दिए कि ऐसे ऐसे यहाँ मेला लगता है हम आएँगे सावन में फिर आएँगे बाबा के दर्शन करने के लिए ठीक है रखते हैं